बेबायदि फोथायनाया बर' हारिमुआवल' नंङा गुबुन गुबुन हारि हारि फोरनि गेजेराव बो बेबादि फोथायनाया दंङ बिदि फोथायनाय लानानै नो बा संसार जानायाव गावखौ दैदेनलांनो थाखाय बा न'खर दैदेनलांनो थाखाय जेबो दाजाथों साननानै मन्दिर फ्राव थांनानै बेबादिनो गोथार खुनदुं गाननाय जायो फुजानि मुं आव जेन'बा टाबिस गाननाय जायो आरो दै सानथि गोथार बो सारना लानाय जायो आरो आरो फोथा फोरबो थुनाय जायो भगबाननि मुं खौ लानानै जाहाथे जेबो दाजाथों साननानै गावखौ बा दैदेन लांनो थाखाय बेफोर बादि फोथायनाया सब हारिमुनि गेजेरावनो दं ङ